ہیلو ہاں جی کون اچّھا پوکو ایکس فائف پرو ہاں یہ تو آیا ہے لیکن ابھی تو اپنے پاس اسٹاک میں کل صبح تک آ جائے گا سر کہاں سے بات کر رے آپ سنٹرل دہلی سے بات کر رے کیا ہیلو اچّھا اچّھا اچّھا یہ اچّھا آپ کو کیسے چاہیے ای ایم آئی پہ چاہیے ہوگا یا کیش پورا دکھیں گے کیش پہ آپ کو تقریباً بیس ہزار کا پڑ جائے گا بھائی ای ایم آئی پر جیسا آپ بنوا لیجیے اپنے پاس چھ مہینے کا بھی ہے تین مہینے کا بھی ہے نو مہینے کا بھی ہے بارہ مہینے کا بھی ہے جیسا آپ بنوائیں گے یہ ہے کہ جس حساب سے آپ کا رہے گا ای ایم آئی ویسے ہی آپ کا تھوڑا سا بیاج بڑھ جائے گا زیادہ لمبا ہو جائے گا تو یہی تقریباً اگر آپ چھ مہینے کا لیں گے تو تقریباً چوبیس ہزار کے آس پاس جائے گا آپ کا پوکو کا فون پوکو ایکس فائف ہی نا اور کوئی دوسرا نہیں چلے گا اچّھا اچّھا اچّھا اچّھا ہاں وہ تقریباً اٹھائیس کے آس پاس پڑے گا ہاں نو مہینے کا تقریباً چھبّیس کے آس پاس رکھ لیجیے چھ مہینے کا بتایا چوبیس ہزار بھائی میں میں تو موبائل شاپ سے بات کر رہا ہوں اپنے یہاں پر جو لون والے بیٹھے رہتے وہی لوگ فائنینس جو کرواتے ہیں وہی لوگ بتا سکتے ہیں صحیح سے بس وہ تو میں نے اندازاً بتایا ہے وہ جب آپ آئیں گے جب لینے کے لیے تو آپ کے ڈاکومینٹس ویریفائڈ کریں گے آپ کے ڈاکومینٹس یہاں کے ہیں دہلی کے یا باہر کے ہیں اچّھا دہلی کا ہاں تب تو ہو جائے گا اپنے پاس لیکن یہ ہے کہ وہ جو انٹریسٹ ریٹ ہوگا وہ وہی بتائیں گے بینک والے ہی بتائیں گے اب کیش میں سر اب کیا بتایا جائے یہ ریٹ آپ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ہوا میں بتا دیے ہیں بیس ہزار کے پاس تقریباً آ ہی جائے گا او بھائی صاحب تو وہ آن لائن دکھا رہا ہے نا تو آن لائن منگوا لیجیے ہاں ہاں یہی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ دقّت ہو جاتی ہے آدمی کو پرابلم ہو جاتی ہے اور میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں آپ کو کوئی دقّت ہوگی تو میں یہاں پر ہوں آپ کا آپ کے موبائل میں کوئی دقّت ہوتی ہے یا کوئی خرابی ہوتی ہے تو میں یہاں پر بیٹھا ہوں اینی ٹائم آپ آئیے اپنا موبائل صحیح کرائیے ایسی تو کوئی بات ہے نہیں اب ایسے آپ ایسا کیجیے کل صبح آ جائیے دکان پہ پھر بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر